बिहार पत्रकारके बारेमे हम बताबै लए चाहै छी बिहारके पत्रकार जे भी छै बहुत ही बढ़िऑं पद पर चैलि गेल छै आओर पत्रकार बनना आम बात नहि छै हँ ठीक छै तऽ आइकाल्हि पत्रकारके बिना जे छै दुनिऑं आ साधन बुझबै छै जेकि पत्रकारमे रहतै तऽ आहाँक घरमे हमर घरमे झगड़ा भऽ जाएत ताहिके आहाँके गऽप मीडिया तक या प्रशासन तक या कोट कचहरी फल्लाँ तारीक जेतै तऽ अपनासब तऽ मानि लिअ मारि पीट भऽ जे गेलै मानि लिअ कपार कान भङ्गा भङ्गी भऽ गेलै आहाँ एक्सीडेंटमे रहबै होस्पिटलमे रहबै के आहाँके जाएत गप आहाँ जेबै ओत्तऽ कोटमे बात करै लए तऽ एहि कारणसे जे एक पत्रकारके बुलएल जाइ छै जेकि हमर अहाँके बीचके झगड़ाके शान्त कैरि सकैत छै किछु भी बोलि देलियै तऽ आबै छलए कहै बोडिंग चलबै छियै साधन कैरि सकैत छिअ तऽ एहि कारण सऽ जे छै पत्रकारके हमरा सबके भेलू देबा चाही आओर कोइ भी पत्रकारके बिबाद हो चुनाव हो एलेक्शन हो शादी हो विवाह हो पार्टी हो फंक्शन हो तएऽ जे काम हम्मे आहाँ नहि कैरि सकैत छियै पत्रकारके बुलाबू ने अहाँ तुरन्त काम होएत तऽ एहि कारण से जे छै पत्रकारके जे छै बोलाएल जाइ छै आहाँ सब समझू अपनो सब समझै छियै पत्रकारके की तरहके व्यवस्था सुविधा देल जाय जेकि पाँच दिन पहिलुका बात बतबै छै हम हमर गाममे एक दुर्घटना भए गेलै रहए भाय भैयारीमे झगड़ा भए गेलै रहए राजा नामके आओर सुमन नामके लड़का रहए दुन्नू भायके बीच परती मद बिबाद भए गेलै रहए तऽ ओ दुनू भायके कहना रहै एगो भायके कहना रहै हम आगू सऽ जमीन लेबौ एगो भाइके कहना रहै हम पीछू से जमीन लेबौ दुनू मतलब की रहै जमीन दुइ फीट दुइ फीटमे के सब लतियै आगू तऽ ई सब कारण से छै छै तऽ हम छोटकाके कहलियै की चलऽ कोनो बात तऽ छै तू पिछुएमे रहि जा तऽ ई दुनूके बीच ई धीरे धीरे जमीनके विवाद होते होते जे छै किछु बड़का विवाद भए गेलै ई विवाद जे छै दुर्घटनामे बदलि गेलै दुर्घटना यानि की मारि पीटमे संघर्षमे बदैलि गेलै तऽ ई दुनू भाय भैयारीके बीच पूरा मारि पीट भेल ओहि मारि पीटके जे छै निषसाधन मुखिया सरपंच कोइ नहि निकालि पैलक तऽ ओकर जे छै प्रक्रियाके निसाधन कोइ नहि निकालि सकलक तऽ हम सोचलियै कि एकर काम जे छै एक पत्रकार ही कैरि सकैत छै तऽ हम बगलमे प्रखण्डके द्वारा एक पत्रकारके कॉल करबाएल गेलै ओकरा बोलेलियै ओ ई बात समझते हुए जमीन विवादके ओ कहल गेलै ककर गलती भेलै ओ ठहरेलकै तऽ इहए चीज कहै छियै एना एना कइ भी घरमे हर घरमे लगभग होइ लागलै तऽ कोइ भी भार रहै छै तऽ अपन बोलएल जाए पत्रकार द्वारा सल्यूशन निकालि देल जाइ आओर सही जगह पर चैलि गेल आइ बतबैलए चाहै छी की हम पक्षपातके बारेमे पक्षपात देखू धरती पर तऽ आइकाल्हि जानै छियै कोइ एक नहि रहि सकैत छै सबके पक्षपात करना ही पड़ै छै अलग होइलए पड़ै छै भाय भैयारी सबके माए बापके तऽ सबके अलग होइ लए पड़ै छै तऽ ई कारणसे जे छै अपना सबके सम्हैल कऽ चलए पड़तै सबके मिलए जुलए कए चलऽ पड़तै ई ई विवाद मारि पीट या कोइ भी तरहके विवाद से दूर रहना चाही हमरा सबके अपना सबके तऽ कहै छियै की चलू कोनो बात नहि छै तऽ शुभ समाचार एहिके कारण सऽ पत्रकारके सहयोग लै लए पड़ै छै घरमे कोनो भी चीजके दुर्घटना होइ छै कोनो भी चीजके मारि पीट के बिबाद हेबे करत तऽ उसबके देखभाल करना चाही